تلنگانہ کے طالب جو دوسرے ملک جا کر اپنی دیگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے پاسپورٹ بنانا ضروری ہے آپ تلنگانہ سے دنیا بھر کے کوئی بھی ملک سے تعلیم حاصل کرنے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ہر ملک کا اپنا اپنا عمل ہے جیسے کہ اگر آپ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ٹی اے یعنی پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش یا آئی ایل ٹی ایس لکھنا ہوگا پی ٹی اے میں کم سے کم پانچ پوائنٹ اور آئی ایل ڈی ایس میں چھ پوائنٹ لانا ضروری ہوتا ہے اگر آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی ایل ڈی ایس لکھنا ضروری ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کنسلٹینسی کے ذریعے آپ کا عمل کر سکتے ہیں پھر آپ نے جو یونیورسٹیز کو اپلائی کیا تھا وہاں سے آپ کو آفر لیٹر آئےگا پھر آپ کو بس اپنا ٹکٹ کروا کر آپ وہاں دیگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں